प्रणाम चाची की सभ लबै भिण्डी भिण्डी आरकऽ बोरा पन्द्रह सए भेटत टमाटरके पन्द्रह सए रुपए कोइ भी छे सए रुपिया बोरा दए देब ए एक हजार एक हजार रुपिआ बोरा मटर दू हजार रुपिआ बोरा हमरो आओर मेहनत होलै खेती आर करैमे हाँ नुकसानो अर अभीदा जादा होलै अहाँ आर के आरो किछु चाही खीरो लेबै आर खीरा आर होलै आठ सए रुपिआ बोरा चुकुन्दर चुकुन्दर बारह सए